मछली पकड़ने के लिए लकड़ी का नाव का उपयोग किया जाता है मलाही कर सकता है हम लोग नहीं कर पाते हैं नाव नदी में चाहे तालाब चाहे पोखर में यूज किया जाता है उसपे चढ़ के मलाह जाल को बसाता है और इस तरह से मछली मारता है जैसे पानी ज़्यादा हो तो इसी टाइप से नाव का उपयोग किया जाता है और मछली मारने का तरीका जैसे पोखर में हो तो उसमें अगर पानी कम है तो जाल सूख भी उपयोग किया जाता है ज़्यादा पानी हो तो उसमें नाव का उपयोग किया जाता है और मछली मार मारता है और मछली मारने के बाद जो है सो नाव में रख के बाहर निकाला जाता है उसके बाद वो अपना जो है सो बिजनेस कर लेता है व्यापारी लोग को बुलाया जाता है और इस तरह से जो है सो मछली बेच बेच लेता है मारने का यही तरीका है हम लोग मछली कभी नहीं मारे हैं

नदी में जाते भी नहीं है जाते हैं अपनी पूजा जब होता है तब जाते हैं लेकिन मछली मारने का तरीका हम लोग को नहीं है उसी लोग को देखते हैं और मछली कैसे मारता है इसी प्रकार से तो हम लोग देखते ही रहते हैं और मछली खरीद लेते हैं